नमस्कार हांव वैभव उलयतां काणकोणच्यान काल हांवें स्विगींतल्यान स्विगी एपांतल्यान तुमच्या रेस्टोरंटांतल्यान एक ऑर्डर प्लेस केल्ली हांवें ऑर्डर अशी दिल्ली म्हाका एक पोशन फूल चिकन तंदुरी एक पुराय पोशन चिकन तंदुरी आनी एक वॅज फ्रायड रायस सांगिल्लो आतां ऑर्डर आयली टायमार आयली तातूंत काय डावट ना टायमार पावली वेळार पावली पूण जालें अशें वॅज फ्रायड रायस सांगिल्लो ताच्या बदला चिकन फ्रायड ड्रायस आयलो आतां आमगेर कोण एकलो सोयरो आयिल्लो ताका वॅज तो बाबडो वॅज जेवपी आनी हांवें ताका वॅज जाय म्हूण हांवें वॅज ऑर्डर केलें वॅज फ्रायड रायस पूण ती ऑर्डर सारकी येवंक ना आनी म्हाका रोंग डिलीवरी घडये दुसरी चुकीची डिलीवरी जाल्या आसतली कोणाची दुसऱ्याची म्हाका तिवूय आयडिया ना कितें जालां तें पूण म्हाका वॅज फ्रायड ड्राय फ्रायड ड्रायसाच्या जाग्यार चिकन फ्रायड रायस डिलीवर जालो आनी हांवें मागीर परत हांवें त्या हाका स्विगी वाल्याक सांगलें ताजी कांय चुकूच ना तो फक्त डिलीवरीचें काम करता ताजी कांय चुकूच ना तातूंत भितर म्हाका तुमच्या कडल्यान खंय तरी कितें तरी निश्काळजीपणा जाल्या चूक जाल्या अशी दिसता कारण हांवें परत मागीर ऑलरेडी तेन्ना टायम जाल्लो बरी रातची म्हाका दिसता साडे णव धा वरां जाल्लीं अशें जेवपाचो टायम जाल्लो आनी म्हजो सयरो जो आयिल्लो घरा कडेन तो उपाशी आशिल्लो आनी अशा टायमाचेर अशा वेळार एक चुकीची ऑर्डर येता म्हाका वॅज म्हणिल्ले कडेन चिकन येता आनी तो प्युवर वॅज आशिल्ल्या कारणान ताकाय तातकळत बसचें पडलें ताकाय बाबड्याक वाट राखत रावचें पडलें परत हांवें ऑर्डर केली मागीर आनी एक फावटी दुसरे फावटी सारकी आयली पूण पयले फावटी जी मिस्टेक जाली ताचे ताका लागून एक गैर सोय जी एक आमकां आमच्या जेवणाक वेळ गेलो आनी हें ताजे मुखार सोयऱ्याच्या इंप्रेशनय पाड जालें सांगपाचें कागाळ करपाची हाजो फाटलो हेतू इतलोच म्हजी पर्सनल हें हांव एकलोच आशिल्लो म्हजीच ऑर्डर आशिल्ली जाल्यार व्हडलो कांय फरक पडनाशिल्लो पूण कोण तरी आयिल्लो आनी ताका हें एक तुमच्या एक चुकीक लागून ताका बाबड्याक जेवण जेवणाक लागून वेळ जालो ताका जेवन भायर सरपाक जाय आशिल्लें ताका ताका लागून वेळ जालो हांवें आनी एक फावटी तुमकां दिसता एक फावटी एक एक देड म्हयन्या पयलीं आनी एक अशीच कागाळ केल्ली असोच एक आयटम म्हाका दुसरो दुसरो मेळिळ्ळो म्हमल्यार हांवें जी ऑर्डर केल्ली ताच्या भायर एक तो सोडून दुसरो खंयचो तरी म्हाका दिसता पदार्त घरा कडेन पाविल्लो हें सतत दोन फावटी जालें तुमचें कडल्यान आनी हांव तुमच्या रेस्टोरेंटांतल्यान सतत खाण पदार्त मागोवपी मनीस आनी तुमचे पदार्त आवडटात म्हूण मागोवपी मनीस पूण अशे तरेन परत परत ऑर्डर्स मिसप्लेस जातात वा बदलून दुसऱ्योच मेळटात हाचें म्हाका खरेंच म्हाका मानवूंक ना सो ताका लागून हांव ही कागाळ करतां की उपकार करून तुमी कोणाक तरी थंय मॅनेज करपा खातीर तरी स्पेशल कोणाक खास कोणाक तरी थंय बसोवन दवरचो कारण खरीच एक व्हडलो इशू हो आतां समज खंयचें घर एखादें पिवर वॅज आशिल्लें आनी तांगेर अशे तरेची अशे तरेचो इश्यू जाल्लो जाल्यार घडये आनिकूय बोवाळ जावपाचो ह्या गजालीचो पूण ओके हांव सतत तुम तुमच्या रेस्टोरंटान जेवपी खावपी म्हणून फक्त एक कॉल मारून तरी तुमकां सांगया तुमकां म्हणून एक ही कागाळ करतां की फुडारांत अशे तरेची चूक वा तुमचे कडल्यान जावची न्हय कारण एक बऱ्या रेस्टोरंटाचें नांव बशिल्ले कडेन मागीर पिड्ड्यार जातलें तुमचें नांवांजतें रेस्टोरेंट नांवांजतें हॉटेल पूण फुडें वचून अशे तरेच्या चुकींक लागून लोकांचो बरवंसो तुमचे वेलो वतलो आतां म्हज्या सारको काय कस्टमर तुमच्या हातांतल्यान वतलो हें म्हाका दिसता तुमकांय परवडचें ना खंयतरी तुमी हाचेर लक्ष दिवचें मुजरत ताका लागून हांव ही कागाळ करतां फुडले फावट उपकार करून अशे तरेची मिसप्लेसमेंट वा चुकीची डिलीवरी करिनाकात जें ऑर्डर केलां तेंच पावूंक जाय नाजाल्यार अशे तरेची सरवीस वापरपाचो उपेग कितें समज चुकीचेंच वस्तू मेळपाच्यो आसा जाल्यार आमी थंय येवन सुद्दां घेवं येता आं आमकां खंय तरी एक सोय जाता म्हणून आमी स्विगी सारको एप वापरतात आनी तुमच्या रेस्टोरेंटांतलें जेवण ऑर्डर करतात जेवण खातात पूण अशा चुकींक लागून खंय तरी मन दुकता फुडाराक तुमी ह्या गजालीची मातशी केअर घेवची मातशी जतनाय बाळगुची देव बरें करूं